کھانا بنانا کوکنگ میرا شوق ہے میں بچپن سے بہت شوق سے کھانا بناتی ہوں اور بہت محنت لگا کر محنت کرتی ہوں کیا ایک لوگ ہوں یا چالیس لوگ کوئی بھی آجائے مجھے بڑا شوق ہے میں آئے دن سب کی دعوتیں کرتی رہتی ہوں چونکہ مجھے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا اچھا لگتا ہے اور میں دل سے کھانا بناتی ہوں اور بہت محنت کرتی ہوں پوری لاگت لگاتی ہوں کھانا بہت اچھا جب سب اور سب کی شکل دیکھتی ہوں کہ کیا رئیکشن ہے کھانا کھانے کے ٹائم جب وہ کھانا کھا کے اگر وہ اچھا لگتا ہے ان کو تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے لوگوں کی بس وہ مسکراہٹ وہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے ساری تھکان اتر گئی میری جو میں نے محنت کری بس کسی نے کہہ دیا بھائی کھانا بہت اچھا بنا ہے تو سمجھیے ایک انعام مل گیا اور سارا تھکان اتر جاتی ہے میری میرا اور شوق بڑھتا ہے کہ آگے اور اچھا کھانا بناؤں میں سب کے لیے مجھے میں شوق ہے کہ میرے آئے دن گھر میں مہمانوں کو بلاتی رہتی ہوں اور کھانا سب کے آگے کھانا کوئی بھی آجائے کسی کو بنا کھائے میں بھیجتی نہیں ہوں کیا آدھی رات ہی کیوں نا ہو میں ضرور کھانا کھلاتی ہوں کھانا بنانا بہت آسان ہے بس ذرا سا دل لگائیے کھانے میں اور اچھے اور خوش ہوکے کھانا بنائیں گے تو ٹائم کا بھی اندازہ نہیں ہوگا آپ کو محنت بھی نہیں لگے گی اور ذائقہ بھی آئے گا تیز بنانے کے لیے کیا ہے میں جلدی جلدی سب کام کرتی ہوں جیسے میں نے اپنی پیاز تلی ہوئی پیاز گھر پہ ہمیشہ رکھتی ہوں دہی ہمیشہ میں رکھتی ہوں بیسن ہمیشہ رکھتی ہوں میں مٹر فروزر مٹر ہمیشہ رکھتی ہوں گھر میں میں اگر کوئی اچانک آجائے تو دس بارہ لوگ بھی آجائیں گے تو میں گھر میں روٹی بناؤں گی بازار سے نہیں منگواؤں گی روٹی پہلے بڑھا آٹا گوندھا روٹی بڑھا کے رکھ لی بس ایک ڈالی ایک اتاری دو توے رکھ کے جلدی جلدی کرتی ہوں کبھی کسی کو میرے مینیج میں اتنا اچھا مینجمینٹ کرتی ہوں کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ نمک کی کمی ہے یا نمک نہیں ہے ایک یہ اسپون لے کر آؤ یا گلاس لے کر آؤ ہر چیز آنے والوں سے مہمان آنے سے پہلے جو بھی لوگ آتے ہیں کھانے ایک ایک چیز میں ٹیبل پہ پہلے لگا دیتی ہو ں اور مجھے کوئی بھی کسی کی ہیلپ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا میں بہت خوش رہتی ہوں اس میں